बिहार में व्यावसायिक क्षेत्र उद्यमिता या व्यावसायिक उन्नति के कोना प्रोत्साहित करैत सॅं बढ़ावा देल जाय एहि पर अगर बात कयल जाय तऽ बिहार मे व्यवसायके उद्योगके अपार अवसर छै बस ज़रूरत छै की सरकार ओकरा प्रोत्साहित करय ओ प्रोत्साहित करय के लिए ओकर लघु उद्योग रहय मध्य उद्योग रहय कोनो प्रकारक उद्योग रहय ओकरा जे छै से अथी मिलय ऋण मिलय ओ शुरू करय लए कियाकि कोनो भी उद्योग जब शुरू कयल जाइ छै तऽ ओकरा ओकर जे नर्चर फ़ेज होइ छै स्टार्टिंग के फ़ेज होइ छै ओकर पोषण के फ़ेज होइ छै ओहिमे ओकरा सुरक्षा भी चाही ओकरा ऋण भी चाही अवसर के जहाँ तक बात कयल जाइ छै तऽ अवसर अपार छै बिहार के मार्केट बिहार के अन्दर कोनो भी उद्योगके व्यवसायके अपार अवसर छै जेनाकि कोनो छोट उद्योग के बात कए लै छी जेनाकि आइ काल्हि बहुत ही अथी छै जे मुर्गी उद्योग कयल मुर्गी पालन लोग कए रहल छै बकरी पालन कै रहल छै भले ही लघु उद्योग छै लेकिन ई भी तीन चारि आदमी के रोज़गार के अवसर दै छै एहन तरहके उद्योग के भी बढ़ावा मिलबा के चाही जेना सरकार एहिमे जे छै से ऋण भी दै छै शुरू करय के लिए आओर साथ ही साथ सरकार के ई चीज़ के भी ख्याल रखबा के चाही जे ई तरह के उद्योग कए रहल छै ओ कोनो ग़लत माध्यम से ऋण नहि लीअ कियाकि ग़लत माध्यम सॅं जँ ऋण लै छै तऽ फेर ओ ऋण बहुत पैघ अथी भए जाइ छै आ ओकरा चुकाबै मे बहुत ही दिक्कत भए जाइ छै आ सरकार के सबसे पैघ चीज छै अगर पैघ तरहक कोनो उद्योग करय के छै तऽ ओकरा सुरक्षा प्रदान करय परतै सरकार अगर सुरक्षा प्रदान नहि करतय तऽ ओ उद्योग नहि आगाँ बढ़ि सकैया एना बहुत तरह के उद्योग पटनामे शुरू रहै पहिने ई हमर बिहारमे लेकिन जंगल राज जकरा कहै छै ओहि टाइम मे एहन भेलै जे सुरक्षा के अथी अभाव मे जेना मारुति के बहुत पैघ शोरूम रहै प्लांट भी बनय वला रहै उद्योग प्लांट लेकिन सुरक्षा के अभाव मे ओ उठि करि के चलि गेलै बिहार से तऽ एहन सब तरह के सुरक्षा ऋण अवसर के कोनो अभाव नहि छै हमरा बिहारमे अवसर अपार छै